आंहा गंसे एफ जेट फार्स्ट मडेल फार्स्ट भार्जोनआ दङ दा बे बाइकखौ आङो सप्तासेयाव खनसे सुयो आरो बेजों लोगोसे आङो सानफ्रोमबो जेब्ला आङो बाइकखौ न'निफ्राय लानानै ओंखारबोयो अब्ला बिनि सिगां आङो बाइकखौ खनसे हुगारस्राङो साफा सुफा खालामो ओमफ्राय सप्तासेनि गेजेराव जेब्ला सुयो आं अब्ला सेम्पु माबा माबि पलिस थलिस बाहायनानै आङो बाइकखौ एसे साफा नुनाय खालामो जेब्ला आङो आंनि टिनेजआव दंमोन अब्ला आङो बाइकनि सासे एन्थुसियास्टमोन आं सासे बाइक सालायगिरि बाइक सालायग्रा बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा मानसिमोन आङो नाथाय समजों लोगोसे आंहा बाइकनि फारसे इन्थारेस्टा एसे खमायलांबाय दा बेजों लोगोसे जेब्ला आं गोजान लामायाव थाङो अब्ला आङो निस्सय बाइकजों थांब्ला आङो मेंनाय मोनो देहाखौ आङो एसे मेंनाय बायदि मोनो लं जार्नियाव गोजान लामायाव थाङोब्ला बाइकजों एसे सेफ्टिफोराबो खम जायो बाइकनिफ्राय रैखाथिया खम जायो अब्लाबो गोजान लामायाव थाङोब्ला आङो हेलमेट गानो हेलमेट गैयाब्ला आरो सेफ्टिनिबो एसे प्रब्लेम जायो बेनिखायनो हेलमेट गाननाया गोनांथार लोगोसे बाइकनि डकुमेन्सफोरा आपटुडेट जानांगोन आरो बेजों लोगोसे जि ड्रेस बाइक सालायनायाव गाननांगौ बेखौबो गाननांगौ जुथा गानना सालायनांगौ जाहाथे प्रब्लेम जाया गियार लागायनायाव

गोलाव लामायाव थांनाय समाव अरायबो गावनि लेफ्टथिं बांसिन लानांगौ लामायाव राजालामाफ्राव थाङोब्ला गारि गिदिर बारस'नायफोरखौ एसे एलार्ट जानांगौ मिर'रखौ इउज खालामनांगौ जेसेबां हायो मानोना मिर'रजों जोंनि गावनि सेफ्टिखौ जोङो बांहोनो हायो आरो सिगनेल बर्डफोराव जों एसे एलार्ट जानांगौ आवगोलनि सिगनेलाव मा सिगनेल फोरमायनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनांगौ मिथिग्रोनांगोन बे हिसाबै जोङो बाइकखौ जोङो सालायलांनांगोन राजा लामायाव